पशुसबके अहाँकेॅं बेमारी बहुत होइ छै अहॉंकेॅं बेमारी अहाँकेॅं एकटा भए जाइ छै अखरिया भए जाय छै एकटा भजहा भए जाय छै जेहो लोग दू गो माल पोसै छै आशा लगाए कऽ अहाँकेँ भरि भरि दिन रौद बसातमे चरबै छै बाधमे कोनो ठहार नहि छै गाममे ओ माल सबकेँ अहाँके ई चललैया एहन जे खड़े खड़ी बकरियो जे रहै एगो दूगो सेहो मरि गेलै ओहो सब कऽ एकरत्ती कखै छै आ तुरत समाप्त भए जाय छै अहाँके आबै छै डाक्टरो देख सुन करै छै डाक्टरो देख कऽ जाइ छै दबाइ दए दै छै ओ बेचारा नीकेके वास्ते दै छै आ लिखल तऽ जे रहै छै से तऽ नहिये मेटल ने जेतै लोक तऽ आशा लगाए कऽ पोषै छै किसान किसानकेँ तऽ कोनो नहि छै कतौ रहैके आ केना किसानके गुजर जेतै खेती दहाये जाइ छै माल जाल पोषै छै तऽ बेमारी बढ़ि गेलैया